तैरना जैसे हमारा बहुत शौक़ है हमको तैरना बहुत अच्छा लगता है और हमारे गाँव के नज़दीक हमारे गाँव से करीब पाँच सौ मीटर के दूर एक गांगी नदी है जैसे गर्मी में तो सूख जाती है लेकिन बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और इस यह गंगा नदी में जा कर मिली हुई है परमेठ के पास और बरसात जब गंगा नदी बढ़ जाती तो इसमें पानी बढ़ जाता है जब पानी बढ़ जाता है तो मतलब हम लोग पूरा बरसात भर खूब जाकर के घंटा घंटा भर नहाते थे तैरते थे कभी कभी मतलब कि लोग छोटे छोटे बच्चे किराने जो जिनको तैरने नइ आता था वो भी नहाते थे एकाध बार बात ऐसे गई कि छोटे छोटे बच्चे गहरा पानी में चले जाते थे डूबने लगते थे तो अब हम लोग उसको मतलब कि खुद हम एकाध बार एक एक एक बार बच्चे को मतलब कि बाँह पकड़े डूब कर के और उसको किनारे एक लगा दिए एक घटना मतलब कि हमारे तैरने की ये है कि हम साँस बाँधने में भी अच्छा हैं एक मिनट से ज़्यादा हम साँस बाँध लेते हैं पानी में ज़्यादा देर तक हम डूबते रहते हैं तो एक बार हमारा भतीजी मतलब नहा रही थी पंपसेट पर पंपसेट में उसका कपड़ा गिर गया कुआँ में कहुँ गिर गया कपड़ा पूरा मतलब भीज कर डूब गया नीचे लगी वो रोने लगी कि हम का क्या पहने तो हम क्या करे कि कुआँ में हेर गए कुआँ में हेर करके उसका कपड़ा मतलब कि उस समय पूरा उस समय गर्मी का दिन था और उसको हम साँस बाँध करके अंदर जा गए डूब कर के उसका कपड़ा निकाले तो वह बहुत खुस हुई और और उसी तरह से मतलब कि कई बार घटना हुई कि प्रतियोगिता भी होती थी कि कौन ज़्यादा मतलब कि नीचे पानी में डूब कर के मतलब कि तैरता है दूर तक जाता है उस समय हम हमारे गाँव के कई लड़के होते थे तो उसमें हम मतलब सबसे आगे जस चले जाते थे डूब कर के बहुत दूर तक यहाँ तक कि मतलब कि करीब करीब दस मीटर तक हम डूबकर जाते थे औ ये कई कई बार मतलब कि जैसे ऐसे ही घटना होती थी कि बहुत ज़्यादा मतलब बाढ़ आ जाती थी तो उसमें बहाव भी ज़्यादा होता था तो उस उस समय मतलब कि उस पार जाना बड़ा मुश्किल से होता था होता था तो उस परिस्थिति में भी हम लोग खूब पानी बढ़ता था तभी हम हम चले जाते थे ऊह पार क्योंकि पानी में जैसे तैरना हमको मतलब कि बहुत अच्छा लगता हमारा जब हम तैर कर जा आते थे घर पर खाना ओना खाकर के तो खूब नींद बहुत अच्छी लगती थी और हमको बहुत अच्छा होता था कि खूब नीद अच्छी लगती थी सोते थे खूब या मतलब कि जब तक बाढ़ रहती थी नदी में हमारे तब तक हम रोज जाते थे हम लोग यहाँ तक मतलब कि हमारी उमीर जब हम नौ में कक्षा नौ में पढ़ रहे थे तो उस समय करीब हमारे उमीर चौदा पंद्रह साल थी उम्र उस समय करीब अठत्तर में करीब बहुत ज़्यादा मतलब बाढ़ हो गई थी और उस पार मतलब कि बहुत कम लोग मतलब जा पाते थे मतलब उस पार लेकिन तब भी हमरे मतलब उस पार हम लेकिन तैर कर गए थे उस पार और लेकिन अब हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है लेकिन अब भी हमारे मन करता है कि मतलब कि हम बाढ़ आए तो मतलब कि रोज जाएँ तैरने के लिए लेक काम इतना ज़्यादा अधिक है कि फुरसत नहीं मिलती है लेकिन उस लेकिन उसके बाद भी फुरसत निकाल करके कभी कभी हम जाने का प्रयास करते हैं और कि जाएँ मतलब कि नदी में मतलब कि तैरें औ आज भी अगर बाढ़ आ जाती है तब भी हम नदी के मतलब कि उस पार चले जाते हैं तैर करके हमारी उम्र एकसठ है तब भी हम करीब ऊ उस पार मतलब कि बाढ़ के समय हम तैर कर उस पार चले जाते हैं और हम यह कहते हैं सोचते हैं कि ई नदी में अगर आस पास अगर किसी के नदी है तो उस उसको मतलब डेली जाकर मतलब उसको तैरना चाहिए तैरने से मतलब कि स्वास्थय उसका मतलब बेहतर होता है एक फायदा होता है कि अगर अगर तैरना आप जानते हैं तो कई किसी परिस्थिति में अगर कहीं आपको लांघना है मतलब उस पार जाना है तो आप मतलब उस पार आराम से जा सकते हैं अगर कभी कोई मतलब डूब रहा है तो उसको मतलब कि आप तैरना जानते हैं तो बचा सकते हैं बचाने के तरीके जैसे यह होता है कि आप डूब कर के अगर कोई डूब रहा है तो आप डूब के नीचे से जाकर के उसका मतलब कि पखुरा पकड़ लें पखुरा पकड़ लेंगे तो वह मतलब कि आपके ऊपर हमला नहीं करेगा जो डूब रहा है और पखुरा पकड़ कर आप साँस बाँध कर उसको खींचकर किनारे ला सकते हैं लेकिन साँस बाँधना भी आपके जरूरी है साँस नही रहेगी तो आप मला अच्छा उसको बचा नहीं सकते हैं और इसके अलावा आप यह भी काम कर सकते हैं कि कपड़ा फेंक कर के भी मतलब आप उसको उसको बचा सकते हैं कोई जैसे कोई गमछा है या धोती है या कोई लम्बा रस्सी है उसको फेंक कर के आप उसको उसको पकड़ाकर के उससे खींच सकते हैं यह तैरने से मतलब कि बहुत फायदा है तैरने से स्वास्थयू अच्छा रहता है